अभी ना मैं एक चेयर खरीद कर लेकर आई थी और वो चेयर मतलब बहुत ज़्यादा बेकार आई मतलब ज़्यादा दिन वो चली नहीं वो चेयर ना टूट गई तो मैं भी पूरा एक चेयर का पूरा एक सेट लेकर आई थी जिसमें चार चेयर थीं तो चार चेयर थीं और एक उसके साथ टेबल आई थी प्लास्टिक की चेयर खरीद के लेकर आई थी तो वो चेयर जो थी उसकी जो मतलब बहुत जो कैलिटी थी वो बहुत खराब थी बहुत कमज़ोर थी उसमें ज़्यादा मतलब हैं ना ज़्यादा वो वज़न वगैरह वो झेल नहीं पाई तो ज़्यादा दिन चली नहीं और वो टूट गई तो जो मेरा जो मैं चेयर खरीद के लाई हूँ एक तो मेरा पैसा खराब हो गया दूसरी चीज़ भी खराब हो गई तो मेरा जो चेयर जो मैं लेकर आई हूँ वो बहुत खराब थी